योग सिर्फ़ु व्यायाम जो रूप काने योग करण सां असांजे शरीर में ॿियूं बि घणेई प्रभाव पवंदा आहिनि योग करण सां असांजो मन शांत रहंदो आहे असांजी पाचन शक्ति स्वस्थ रहंदी आहे असांजो जीवन जो हिकु एकांत हिक सुख ऐं शांती थींदी आहे योग करण सां माण्हू स्वस्थ ऐं तंदुरुस्त रहंदो आहे